जय झूलेलाल चोॾहं जून अरिड़हं सौ वीह ॿ जून तेरहं सौ सौ नवे ॾह जून चोॾहं सौ सठि पंद्राहं फेबररी पंद्राहं सौ सतरि ऐं पंजवीह जून उणिवीह सौ पंजाहु